जेह्ड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एह् साढ़ै जेहड़ियां भैनां न जां साढ़ियां चाचियां जां ताईयां न जेह्ड़ियां जां जियां बी साढ़े म्हल्ले जिन्नियां बी जनानिया कुड़ियां हैन उं'दे आस्तै बड़ा गै हेल्पफुल ऐ मददगार ऐ कि के ओह् एह्दे बिच्च अपना हिस्सा देई सकदियां ओह्दे कन्नै केह् होंदा अपना रोजगार चलाई सकदियां इक रोजगार दा तरीका बी ऐ के सेल्फ हेल्प ग्रुप जेह्ड़े हुंदे बड़े हारे जननियां अपने दम उप्पर मकान बी बनाए दे होर बी बड़े घरै दे बड़े हारे खर्चे चलाए दे एह्दे कन्नै केह् होआ दा के उ'नें जननिये दे बिच्च केह् ऐ बड़ी सारी अवेयरनेस आवै दी अस केह् कम्म करी सकदियां केह् नि करी सकदियां होर एह्दे कन्नै गल्लबात होंदी जेह्ड़ी पूरी समझ ओह्दे कन्नै थोह्ड़ा बोलने दा तरीका उ'नेंगी समझ औंदा कि बड्डे कन्नै कियां बोलना लोकें कन्नै कि'यां बोलना होर बी बड़ी मतलब ऐजूकेशन दे बेस उप्पर बी बड़ी हारी हेल्प होआ दी होर एह्दे कन्नै जेह्ड़ी पढ़ी लिखी दी जनानियां न जि'नेंगी ते उ'नेंगी नौकरियां बी लग्गी दियां एह्दे बिच्च होर अग्गें जेह्कियां अनपढ़ न उ'नेंगी गाइड करदियां के भई एह् कम्म करो तुस अगर इन्ना एह्का कम्म करगे तुसेंगी इन्ना बेनिफिट होना अगर होर कोई दूआ कम्म करगे तुसेंगी इन्ना बेनिफिट होना ते एह्दे कन्नै सेल्फ हेल्फ ग्रुप जेह्ड़ा असेंगी बड़ी अच्छी अच्छी ओपरचूनिटी देआ दा वूमेन ऐम्प्लोय्मेन्ट आस्तै ते एह्दे कन्नै बड़े सारे बेनिफिट बी होऐ दे पैह्ले इन्नी नमां नमां जेल्लै स्कीम आई उस टाइम इन्ना नालेज निहा जननियें च बाह्र दे जेह्के बिहार दे लोक आंदे उनें शुरुआत कराई इत्थें फ्ही बैंक आह्ले कन्नै इं'दे जो ऐ बैंक आह्ले जेह्ड़े अपने कैंप लाए अपने थाह्रें थाह्रें पंचैते पंचैंते जाई'र ओह्दे कन्नै केह् होएया के बड़े हारे लोक जेह्के हैन पढ़ी लिखी जनानियां जेह्कियां उ'नेंगी समझ आई गेई कि एह् चीज़ केह् ऐ ओह्दे कन्नै केह् होएया कि बड़े सारे एह् ओपरचूटनियां जेह्कियां वूमेन आस्तै आस्तै आइयां ते एह् बड़ी अच्छी चीज ऐ